ہاں ہمارے علاقے میں گرنا ندی ہے اور گرنا ڈیم ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ زیادہ تر زراعت کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ مالے گاؤں میں پہلے جو پانی آتا تھا وہ چمکاپور ڈیم سے بھی آتا تھا جو نیچرل ڈزروائر مطلب جو نیچرل پانی کے جو چشمے ہیں ان سے وہ ڈیم ان کے اوپر بنایا گیا تھا اور وہ کافی معدنیات کے معدنیات کے اس سے ان کا وہ وہاں جو پانی کی کوائلٹی ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن ابھی فی الحال جو مالیگاؤں میں پانی آتا ہے وہ گرنا ڈیم کے گرنا ڈیم سے آتا ہے اور یہاں پہ بس جو پانی کا وہ زیادہ تر پانی جو ہے تو پینے کا پانی ہوتا ہے اور پینے اور زراعت کے لئے جو استعمال ہوتا ہے وہ موسم ندی کا پانی استعمال ہوتا ہے اور جو ڈیم ہے وہ گرنا ڈیم ہے جو گرنا ندی سے منسلک ہے